برتن دھونے کا عام عمل ضروری اشیا تیار کریں اسپونج اسکربر ڈش واشنگ لکوئڈ گرم پانی اور ایک سنک یا ٹب ریڈی رکھیں بچے ہوئے کھانے کو صاف کریں برتنوں سے پہلے بچا ہوا کھانا ٹراش میں ڈال دیجیے یا کمپوزٹ کے لیے الگ رکھ دیجیے برتنوں کو رنس کریں سب سے پہلے برتنوں کو ہلکے پانی سے رنس کریں تاکہ دھونے سے پہلے زیادہ گندگی اتر جائے صابن اور اسپونج سے صفائی ڈش واشنگ لکوئڈ کو اسپونج پر لگائیں اور برتنوں کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کریں پانی سے دھونا ہر برتن کو صاف پانی سے اچھے سے دھوئیں تاکہ صابن یا فوم نہ رہے سکھانے دیں صاف برتنوں کو ڈرائنگ ریک میں رکھ دیجیے یا کپڑے سے پونچھ کر رکھ دیجیے تیل اور چکنی والے برتنوں کو کیسے صاف کریں گرم پانی کا استعمال تلی یا چکنائی والے برتنوں کو گرم پانی سے دھوئیں کیونکہ گرم پانی تیل کو پگھلا کر آسانی سے ہٹا دیتا ہے زیادہ ڈش واشنگ لکوئڈ لگائیں چکنائی کو ہٹانے کے لیے نارمل سے زیادہ ڈش واشنگ لکوئڈ استعمال کریں نمک یا بیکنگ سوڈے کا استعمال آپشنل ہے اگر تیل زیادہ چپکا ہوا ہو تو تھوڑا سا نمک یا بیکنگ سوڈا برتنوں پر چھڑک کر اس اسپونج سے رگڑ دیں یہ گریس کو توڑ دیتا ہے دو مرتبہ دھونا ڈبل واش کبھی کبھی زیادہ تیل یا گھی ہونے کی صورت میں برتنوں کو دو مرتبہ دھونا پڑتا ہے پہلے رف واش پر فائنل کلین واش اسٹیل یا میٹل اسکربر صرف ہارڈ برتنوں کے لیے اگر تیل چپکا ہوا ہو تو اسٹیل اسکربر کا استعمال کریں مگر نان اسٹک یا ڈیلیکیٹ برتنوں میں نہیں